हैलो आं जी बस ठीक ठाक भइया यरो ओह् तुंदे कोला समान लैता हा में एह् तुसें चंगा कम्म कीता एह् घर आया ते एह् दिक्खेआ ते चारै टिक्कियां चार साबनै दियां टिक्कियां एक्सपायर निकली आं बड़े दिन होए एक्सपायर होए दे में म्हाराज कोई अज्जै दा थोह्ड़े लेआ दे समान अस तुंदी हट्टियै गै लैन्ने होन्ने समान होर साढ़ी कोई हट्टी निं ऐ एह् सारा समान तुंदी हट्टिया लैआ नै होर साढ़े जंदा निं ऐ समान कुदैआ कोई होर समान लैता जा नेईं पर कल्ल में तुंदी हट्टियां समान लैता दो ढाई ज्हार रपेऽ दा समान लैता ओह्दे कन्नै साबन बी ऐहा ओह् नेईं नेईं म्हाराज समान गै तुंदी हट्टिया लेइयै जन्ने एह् चंगा कम्म कीता तुंदे पैह्लें दे गाह्क आं अस रोज़ दा कम्म ऐ साढ़ा ते तुसें एक्सपायर समान देई ओड़ेआ अं अंजी अ होर कुदैआ लैता निं समान होर में कुदैआ लैंदा निं समान ते सगुआं में इंया झोल्ला लैता ते घर पुज्जियै जेल्लै में समान कड्ढेआ ते दिक्खेआ समान ओह्दे ई कोई चक्कर निं ऐ साबन दी कोई गल्ल निं ऐ ते मतलब की अस ओह् औना गै थोह्ड़े कोल समान गै थुआढ़े कोला लैना होंदा आं जी आं जी चलो कोई गल्ल निं चलो एह् ठीक ऐ एह् शामीं मुड़े गी भेजेओ मेरे कोल साबनै टिक्कियां लेइयै एह् खरा